पयलीच फावट शाळेंत पावल घालपी विद्यार्थ्या खातीर खूब सुखदिणो आनी गरजेची वस्त म्हळ्यार पाठ्यपुस्तक पयलीच्या काळार सोशल मिडिया इफेक्टिव नाशिल्लें कारणान पुस्तकांतल्यान विद्यार्थी चड बरें शिकताले कोवीड काळांतूय पुस्तकान खूब बरें आपलें अस्तित्व दाखयलां शाळेत शिकयल्ली खंयचीय गजाल विद्यार्थी विद्यार्थी जर विसरलो जाल्यार घरांत टेक्स्ट बुकाच्या माध्यमांतल्यान तो परतून शिकपाक शकता टेक्स्ट बुकांतलीं रंगीत चित्रां ताजो पेपर आज काल इतलो बरो वापरतात की भुरग्यांक शिकपाची एक वेगळी उर्बा निर्माण करता तातूंत आताच्या काळांत लेखकाचें चित्र जें आसा जावं फोटो जो घाल्लो आसता जावं त्या पाठाच्या संदर्भांत एखादें लिंक तयार करून घाल्लें आसता जी एक्ट्रा इन्फोरमेशन भुरग्यांक तातूंतल्यान प्राप्त जाता हाली साराक टॅक्स्ट बुकां फुकट दिल्ल्या कारणान खंयच्याय विद्यार्थ्याक तीं तेंच्या घरान तीं इजिली एवलेबल आसतात आनी पयलीच्या तेपार पुस्तकां जी आहा तीं भुरग्यांक हांगा थंय वचून सोदचीं पडटालीं पूण आज तीं हें जें आसा तीं ना देवादयेन टॅक्स्ट बूक हो विद्यार्थ्यांचो खरो म्हळ्यार एक इश्ट आनी पुस्तकांनी अभ्यासा वांगडाच तांकां वेगवेगळ्यो एक्टिविटीस दिल्ल्यो आसतात ज्यो सोडोवपाक भुरग्यांक खऱ्यांनीच खूब मजा येता आनी भुरगीं हातांत पडपाची वाट पळयत आसतात म्हणजे जून जावचे पयलींच तांकां उत्सुक्ता तांची वाडिल्ली आसता की केन्ना एकदांचें पुस्तक आमच्या हातांत पडटलें आनी आमी सुरवात करतले टेक्स्ट बुकांनी हालीं सुंदर सुंदर कविता दिल्ली आसतात बोध दिवपी पाठ शिकार वर्णनांतली कांय पाठ नाट्य तुमकां शिकोवपी नाटकाचेर आदारिल्ले पाठ हाका लागून पाठ्य पुस्तक आसा हो जो भुरग्याल्या जिणेंतलो एक खऱ्यांनीच सुखद अशी वस्त म्हळ्यार अतिताय जावपाचें ना